एक बार हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो मेरी दादी मेरी मम्मी सब लोग उन सब लोगों को कढ़ाई बुनाई सिलाई का बहुत शौक था पेन्टिक बनाना उन लोगों को बहुत शौक था तो जब हम छोटे थे तब देखते थे कि मम्मी दादी सब लोग बना रहे हैं पेलसन रबड़ सब हाथ में देखते थे तो मेरा भी मन करता था कि हम भी बनाएँ फिर हम जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हम भी दादी और मम्मी को देख के छोटे छोटे फूल हम भी बनाने लगे छोटे छोटे फूल जैसे गुलाब है अढ़वल है और कंदैल है ऐसे छोटे छोटे फूल बनाने लगे जब छोटे छोटे फूल बनाने लगे तो मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे इसका शौक हो गया बनाने का हम बड़े होते गए और ये इतना ज़्यादा शौकीन हो गए कि धीरे धीर पेन्टिंग भी करने लगे अब जब पेन्टिंग करने बनाने लगे तो बहुत अच्छा अच्छा बनने लगा बनाते बनाते इतना सुन्दर बनने लगा कि पूरे गाँव में मशहूर हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छा पेन्टिंग बनाती है बहुत अच्छा बनाती है जो लोग देखे वो लोग बहुत तारीफ़ करें पेन्टिंग की बहुत अच्छा पेन्टिंग कर लेती हैं ये कहाँ से सीखा आपने फिर मैंने बोला मेरी मम्मी हैं दादी है उन लोगों को देखती थी कि बना रही हैं पेन्टिंग कर रही हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई देखते दे मेरा भी शौक था तो हम धीरे धीरे छोटे पर से सीखने लगे आज सीख गए फिर हमने भी पेन्टिंग बनाना शुरू कर दिया तो मेरा भी अच्छा बनने लगा फिर जब हम सबको बताने लगे तब सब लोग बहुत तारीफ़ करने लगे भाई कहने लगे अरे वाह बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ और ऐसे ऐसे सीख गए धीरे धीरे बड़े होते गए पेन्टिंग बनाने लगे सीख गए धीरे धीरे और बस क्या है कि हम भी बनाने लगे